खेती बाड़ीके समस्यामे बहुते प्रकारके सुधार आयल हेँ जेना पहिने हमर बाबासभ परबाबासभ जे खेत जाइत छलखिन आ ओ जे खेतमे काम करैत छलखिन से अपन कोदारिसँ आरि कोन बनबैत छलखिन मने अहाँकेँ बरदसँ खेत जोतैत छलखिन लेकिन आबक जमानामे जे छै से ट्रेक्टर भऽ गेलै भिन्न प्रकारके मशीनसभ भऽ गेलै जेना गहुँमे काटय लेल जइयौ तऽ गहुँम काटयवला मशीन लऽ कऽ जइयौ धाने रोपय लेल जइयौ तऽ धान रोपयवला मशीन लऽ कऽ जइयौ फेर धान काटय लेल जइयौ तऽ धान काटयवला मशीन लऽ कऽ जइयौ आब निम्न प्रकारके मशीनसभ आबि गेलैए पहिने जमानामे आरि कोन बनबय लेल कोदारिके कोदारि लऽ कऽ जाइत छलखिन कोदारिसँ उपयोग करैत छलखिन कोदारिके जे आरि कोन बनबयमे लेकिन आब एहन एहन मशीन आबि गेलै जे ओ मशीन अहाँकेँ खाली चलबैत रहियौ मशीनमे मशीनकेँ आओर ओ अहाँकेँ काम करैत जायत आब कोनो रिस्क नहि ओतेक अहाँकेँ पहिले आदमी पसीना अपन अथी कऽ दैत छलै ओ खेती बाड़ीमे लेकिन आब कोनो नहि आरामसँ गाड़ीमे बैठल रहू गाड़ी अहाँकेँ काम कऽ रहल अछि इएह प्रकारसँ खेती बाड़ीके भऽ गेलै आओर एहिसभमे ई छै पहिले जमानामे पैसा नहि लागैत छलै खेती बाड़ी करयमे आबके जमानामे पैसा लागैत छै मशीनमे तेल दियौ तकरबाद मशीन चलत लेकिन तैयो आब कनि बढ़िआँ भऽ गेलैए जे मशीनसँ काम भऽ रहल छै